میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بہت اچھا عالم حافظ بن جاؤں اور جس کے لیے میں روز محنت کرتا ہوں روز صبح و شام پڑھائی کرتا ہوں دل لگا کر رات میں بھی میں پڑھائی کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اور جو بھول جاتا ہوں پھر اس کو دہراتا ہوں پھر اس کو یاد کرتا ہوں اور اچھی طرح اپنی پڑھائی کرتا ہوں اچھی طرح سے یاد کرتا ہوں تاکہ میں ایک مکمل عالم حافظ بن جاؤں اور جب میں مکمل عامل عالم یا حافظ بن جاؤں گا تو پھر میں اور بھی لوگوں کو بھی اپنے حفظ کی وجہ سے یا عالم کی وجہ سے دوسروں کو بھی علم دے سکوں دوسروں کو بھی کچھ حافظ یا عالم بنا سکوں